हांव ज्या भागांक रावतां तो दर्यादेगेंवेलो भाग आनी ताका लागून आमच्या लोकांक दर्यादेगेंर वचपाक चड आवडटा तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार आमचे गांवांक खोतीगांव हो एक बऱ्यां पैकी निर्सग निर्सग आशिल्लो आनी वेगवेगळीं जनावरां आशिल्ली वेगवेगळी झाडां आशिल्ली आनी वेगवेगळें पानवटें आशिल्ले झरांव आशिल्लें तळें आशिल्लें असो भाग आसा पूण आमच्या गांवान आमचें गांवचें लोक चड अशें दर्यार येतात दर्यार कित्याक वतात तर तांकां थंय नुस्तें गरोवपाक मेळटां थंय मज्या करूंक मेळटा म्हण आमच्या गांवांन चडाशें लोक हें दर्यादेगेरच भोंवपाक वतात